हेलो हाँ कौन कहाँ कॉल लगा है आशियाना तो जी हमको ना कुछ खाना ऑर्डर करना था आपने बड्डे पर जैसे की एक फुल प्लेट पनीर चाउमीन फुल मंचुरी फुल मंचुरियन और सलाद खीर पनीर चिल्ली और मशरूम मशरूम और यह चार चीज़ ऑर्डर करना था भैया आप अभी इसका रेट बताओ पहले तो हमको पनीर चाउमीन का क्या रेट रखे हो

पनीर चाउमीन चाहिए हमको नहीं भैया सौ रुपये बहुत बोल रहे हो अच्छा पनीर चाउमीन सुनिए ना पनीर चाउमीन पनीर चाउमीन के साथ कुछ एक्स्ट्रा देते भी हो हाँ हाँ तो वह सब देते हो ना तो फिर भी आप भैया एक्स्ट्रा बोल रहे हो हाँ भैया लेकिन फिर भी हम ऑर्डर करते हैं तो और सब रुट्रेंट हमको अस्सी रुपये में ही आता है और आप बोल रहे हो सौ रुपये और पनीर चीली का पनीर चीली का डेढ़ सौ भैया एक सौ बीस है इसका रेट आप कैसे रेट लगाते हो आप लोग आप तो लोग को ठग ठगते हो क्वालिटी क्या देखें भैया आपका बिल्कुल वह सब हर कोई बोलता है अपने बच्चे के बारे में कि मेरा बच्चा इतना पढ़ने तेज है अगला का नहीं होगा लेकिन होता क्या है कुछ नहीं होता इक्वल ही होता पूरा बेगूसराय में नहीं देगा पक्का और अच्छा पनीर चिल्ली का हो गया पनीर चाउमीन हो गया अच्छा मशरूम कैसे दोगे मशरूम ढाई सौ भैया आप सही बोलें आप बहुत लूटते हो शुद्ध दोगे अलग बात है लेकिन इतना लूटोगे तो कैसे लोग लेगा कह रहे हो ढाई सौ कैसे ढाई सौ में कैसे भैया और सब रेस्टॉरेंट का आप नहीं जानते हो ना और सब बहुत सस्ते में देते हैं

अच्छा ठीक है हम ऑर्डर कर देते हैं आप रेस्टॉरेंट पर आएँगे ले ले भेजवा दीजिएगा